हेलो जी जी जी नमस्ते जी कुछ है आप हम चावल के लिए पूछे फोन किए थे चावल लेना था मुझे भोज के लिए भोज के लिए चावल लेने की जरूरत है अच्छे क्वालिटी है जिसमें कि अच्छा अभी बढ़िया से काम किया जाए दो दिन क्या व्यवस्था क्या है कि दो दिन है हम लोग का बस एक दिन तो है खीर तो उसमें ही बनेगा तब तुम्हारे पूरी कचौरी बनेगा उसके लिए चावल चाहिए कतरनी में कतरनी है और वैसे और है मने तुलसी फूल भी होता है देखिए न हाँ तुलसी फूल के विषय में माँग रहे हैं हमारे हम लोग का भोज में शायद सभी गाँव समाज पे विचार हुआ कि ये तुलसी फूल चावल खरीद लिया जाए लेकिन आप कह रहें ये कतरनी है तो अच्छा देखिए भाई हम लें और इनके यहाँ कतरनी चावल है ये तुलसी फूल का नहीं है क्या ले लें हाँ हम कहे रहें कि जैसे अब ये तुलसी फूल कतरनी भी कुछ लोग कह रहें कि न है तो बात कर लिए हैं या तुलसी फूल का रेट बता दीजिएगा और या उसका रेट थोड़ा थोड़ा ठीक लगाइएगा सही ढंग से लगाइए थोड़ा ज़्यादा नहीं कीजिएगा समझे न काहे कि ये बड्डे फंक्सन है इसमें थोड़ा सा प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठा की बात है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आइटम बनाना है और कल वो करके भात दाल सब्जी का भोज है इसके लिए तो उसके लिए हमको चाहिए परमल और बासमती भी चाहिए और ऐसी बहुत कई कंपनियाँ भी तो निकल रही हैं अच्छा क्वालिटी का दे दीजिए हमारे आदमी जा रहे हैं अभी आपको भेज रहे हैं हाँ छः कुंटल दे दीजिएगा छः कुंटल नहीं छः पीस पैकेट दीजिए बरगामा का भोज है सब लिख लीजिए हाँ ओ हाँ इसके बाद वो न हम लोग का हम लोग ये एकदम स्वतिक जाति से आते हैं इसीलिए छः कुंटल ज़्यादा नहीं बहुत बहुत दूर का मतलब हम लोग का जाति है ऐश्वर्या हाँ हम लोग में जात में क्या क्या कम है इसलिए चौरासी में होगा हमारे बलगामा का आना ही करना पड़ता है इसलिए कम से कम छः कुंटल भी लगता है एकाध कुंटल बढ़ा दीजिएगा ऐसे अच्छा बच जाएगा तो ऐसा कीजिएगा जो जो चावल हमारा बच जाएगा इसके बाद जो जो बोरे खुल जाएगा उसको तो नहीं लौटाएँगे लेकिन जो बचा हुआ जो आपका पैकिंग रहेगा वो आप लौटा दीजिएगा न तो रिटन कर लीजिएगा हाँ तब तो ठीक है तो एक काम कीजिए ज़्यादा हैं करके भेज दीजिएगा हम पैसा कर देते हैं और हाँ आठ कुंटल दस कुंटल भेज दीजिए दस कुंटल भेज दीजिए ठीक है थैंक यू